ہاں میرا مقامی بینک مجھے قرضوں کو لینے میں آسانی دیتا ہے جس کی ضرورت سے میں بہت ہی اپنے کام کر پاتا ہوں اور اِس طریقے سے وہ مجھے مدد بھی کرتا ہے میں نے ایک دو بار اپنے مقامی بینک میں ہوم لون کے لیے اپلائی بھی کرا ہے جس میں مجھے کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوئی ہے اور مجھے کم سے کم بیاج پر وہ مقام مقام یا پھر ہوم لون خریدنے میں لینے میں آسانی ہوئی ہے یہ میرا تجربہ بہت ہی اچھا رہا ہے میرے مقامی بینک کے ساتھ